ट्रेकफोरनि गेजेराव जेंना गोनांसिन मुवाया जाहैबाय जों ट्रेकखौ प्रिपैरेसन खालामनायाव मा मा मुवा लायो लाइक जों बबेबा मोनसे ट्रेकाव थांनायनि सिगां बे ट्रेकआव मा मा लांफानांगौ मा मा लांनाङा बेखौ जों जुदि मोजांयै मोनथियाब्ला मोजांयै जुदि सानै हयै लायाबा बेयो जोंनि थाखाय बिराद मोनसे जेंना गोनां जानो हागौ मानोना साफोस आं मोनसे ट्रेक आव थांनो ओंखारदों बे ट्रेकनि वेदारखौ जों फास्टावनो जों इसे नायबिजिर नांग्रोगोन बेनि बोथोरा मा बायदि फैनो गोनां सानाव माबायदि जागोन बेनि बोथोरा जुदि अखा हानो गोनांब्ला जों अखानि थाखाय प्रिपेयार खालाम खानांगोन जुदि लामाया एसे स्लिपारि बा माबा बिदि जायोब्ला जोंनो बेनि थाखाय प्रपार जुथा नांगोन हमनो थाखाय थखन लानांगोन बेबायदिनो बायदिसिना मुवाफोरखौ जों नांगौ जागोन स' बेनि थाखायनो मोनसे ट्रेकआव सबसे गोनांसिन मुवाया जाहैबाय बेयाव नांगौ गोनां माने माबादि प्रिपेयरेसन जों टेन्तफोर माबा माबि बेफोरखौथ' जों बयबो लाखायो बात बेनि अनगायै जों बे ट्रेकनि एन्द माबाजों बोथोरजों लोगोसे गोरोबहोनो हानाय माखासे मुवाफोर लांफानांगौ जों ट्रेका जुदि गिसि जायोब्ला जों बेयाव ओरैबादि जि जोम लांनांगोन जाय जिआ थाबनो रानो थाबनो माने मयस्चार केत्स खालामा जों बेबायदि जों बबेबा मोनसे गिसि ट्रेकआव थांनायाव जों कटननि सि गानलाङोब्ला बे जोंनि थाखाय मोनसे प्रब्लेम जानो हागौमोन कटना इजिलि मयस्चारखौ केत्स खालामगोन आरो बेयो एनिटाइम गिसि जाना थाबाय थागोन जोदोबना थाबाय थागोन स' जों बेनि थाखाय जों पलिस्टारनि मुवा गाननांगोन ट्रेक सु फोरा नों वाटार प्रुफ जानांगोन स' बेबायदिनो गोबां खोथा फैयो जों आरो बेयो मा मेन्टेलि जेंना गोनां जानो हागौ जेनेबा जों बबेबा मोनसे ट्रेकआव थांबाय बेहाय स्न'फल जाबाय जों स्न' नि थाखाय प्रिप्येर नङा स' होमब्लाना मा जागोन जों माने गेजेरावनो बे ट्रेकआ कमप्लिट जानायनि सिगां बेखौ जों गेजेरावनो फोजोबनो गोनां जानो हागौबो जानो हानाय जुदि जोंयो मोजाङै प्रिपेयर नङा जोंनि सु'आ जुदि स्न'जों मिलाया जोंनि गाननाय जोमनाया जुदि स्न'नि गुसुखौ हमथानो हाया एबा गुदुं खालामना दोननो हाया स' बे जोंनि देहायारि माखासे प्रब्लेमखौ सोमजिहोनो हागौ होननानै आं सानो आरो बेजों लोगोसे जों माखासे मेडिसिन एबा मुलिफोरखौ जों लाखानाया लाखानानै जों प्रिपेयर थानाया मोजां मानोना जों जुदि लामाफोराव माबाफोर आघाटफोर मोनो एबा देहायारि प्रब्लेमफोर सोमजियो सोरबा खर' सानो ओंखारो सोरबा गोबानो ओंखारनो हागौ माखासे प्रब्लेमनि थाखाय स' बेफोरनि थाखाय जों सिगांनिफ्रायनो प्रिपेयार जाखानाया मोजां होननानै आं सानो मानोना जुदि बेफोर जायोब्ला जोंनि कमप्लिट ट्रेकआनो एबा कमप्लिट ट्रेकावनो जों माने गेजेरावनो जों बेखौ फोजोबनो गोनां जानो हागौ आरो एबा जों गोजौयाव सहैनायनि जोंनि स्पटाव सहैनायनि उनाव बेबायदि असुबिदा सोमजियोब्ला जों माने जों जाय थांखिनि थाखाय ट्रेक खालामदोंमोन जों बेखौ माने जाफुंनाय नङा होननानै आं सानो आरो आंखौ सासे सुबुं महरै बेयो ओरैबायदि माने सोलायहोदों जे जायखिया खामानि ट्रेकनि बेलायावल' नङा आं जेनबा दासिमबो मोनबा सयथा सारिथासो माने ट्रेक खालाम खांबाय स' बेफोरखौ आं ओरैबायदि माने मोनसे लाइफ लेस'न होननानै सानो जे जायखिया खामानि मावनायनि सिगां बे खामानिखौ नायबिजिरनानै जों बेखौ माबायदि खामानिखौ मावफुंगोन बेनि थाखाय मा मा मुवाफोर नांगौ बेखौ जों सिगांनिफ्रायनो लानानै मोजाङै प्रिपेयार खालामनाया मोजां होननानै आं सानो नङाबा बे हाबाया जोंना जाफुङालासे गेजेरावनो दोनथ'नो गोनांबो जानो हागौ होननानै आं सानो